असां जे भारत देश में जाम जातियुनि जा माण्हू रवंदा आहिनि सभिनी जतियुनि जा माण्हू हिक साथ रवंदा आहिनि ऐं गॾिजी मिलिजी करे रिली मिली करे सभु त्योहार मल्हाईंदा आहिनि जीअं त दिवाली बैसाखी तीज करवाचौथ गुड़ी पाड़वा ही सभु त्योहार गॾु मिली करे मल्हाईंदा सभिनी त्योहारनि ते सभिनी कार्यक्रमनि ते हिक साथ गॾु सभु मिली करे मल्हाईंदा आहिनि असां जे भारत देश में सभु सभिनी तरह सभिनी जातियुनि जा माण्हू रवंदा आहिनि ऐं कहिड़ो बि भेदभाव असां जे भारत देश में जातियुनि सां न थींदो आहे